हेलो हम अरविन्द कुमार झा बाजै छी सबसँ पहिने बुझल जाओ जे सुपौल जिला के पुराना इतिहास किछु सुपौल जिला नब्बे एकानबे ईस्वीमे लालुजीकेँ समयमे लालु जी केलखिन सुपौल जिला वस्तुतः कोनो खास जे कहबै कोनो विकास पहिले से छलै से नहि छै किछु राजा महाराज सब छलखिन अङ्ग्रेजके समयमे जे ओ समय बित गेलै ओहिके बाद सुपौल जिलाके इतिहास बढ़िऑं नहि छै उन्नैस सए एकानबेमे सुपौल जिला जहन जिला बनलैया ओहिके बाद जे छै सुपौलके विकास शुरु भेलै मुलतः सुपौलके जिलाके विकासमे श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जीके योगदान छनि जे सुपौल जिलाके बहुत आगाँ ओ बिहार राज्यमे आगाँ पहुचेलखिन हँ सुपौल जिलाके नाम भऽ रहल अछि और सुपौल जिलामे मुख्य रुपसँ जे छै से आइ दस बरसके दरमियानमे चारि गो मन्त्री भेलखिन हँ जेना बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी या आरके सिंह जे सुपौलके छथिन और शाहनवाज हुसैन ओहो सुपौलके छथिन नीरज कुमार बबलु सेहो सुपौल के छथिन आर हारून रशीद साहेब रहथिन उपसभापति ओहो सुपौलेके रहथिन एहि वजहसँ सुपौलके विकास आन जिलासँ जेना पड़ोसी जिला भेल सहरसा मधेपुरा मधुबनी दरभङ्गा एहि जिलाके अपेक्षा बहुत जादे विकास भेल अछि ओना सुपौल सुपौल जिलामे जे उदित नारायण झा जे कहै छियै उदित नारायण झा जी सुपौल जिलाके रहथिन लेकिन ओ बचपनमे जहाँ तक के हमरा सबके मालुम अछि जे ओ बचपनमे जे छै से नेपालमे रहय लगलखिन रह और नेपालेसँ जे छै से ओ गायक बनलखिन हँ आओर उदित नारायण झा जी सुपौल जिलाक लेल नाम मात्र लोक जानै छै इतिहासमे जे सुपौल जिलाके ओ छथिन अन्यथा सुपौल जिलाके नाम पर ओ किछ नहि केलखिन हँ ओना विश्वके पटल पर ओ इतिहासमे हुनकर नाम छनि उदित नारायण झा ओ बहुत अच्छा गाबय छथिन और जहाँ तक हमरा सभके मैथिलीक समाजमे जानै छियै कि उदित नारायण झाजी जे छै से विवाह कएने रहथिन नेपालमजे ओहो पत्नीके मालुम जहाँ तक यऽ कि हमसब जे छै से कोनो किताब पढ़लहुॅं हँ लोक कहै छथिन जे ओ पत्नियोके जे छै से छोड़ि कऽ बम्बईमे जे छै से विवाह कऽ लेलखिन हँ जे हमरा सभकेँ मिथिला समाजक ई विरुद्धके बात छियै एहिसे घृणास्पद बुझाइ पड़ैया जे ई मिथिलामे उदित नारायण झाजी सन के हस्ती जिनका देशमे जे छै से एथी करै छनि अवार्ड दै छनि आ ओ एहन तरहक घृणित समाजमे करै छथिन इएह हमर उदित नारायण